ताकि हमरा आगे दिक्कत नहि हुए हमर परिबार बाल बच्चाके दिक्कत नहि हुए घरमे हम बैठके अपन समय बर्बाद किए करबै

ओहिके लिए कोइ भी घरमे बैठल नहि रहू किछु ने किछु करैत रही किछु ने किछु करबै तऽ ओहि सऽ अपनो दू पैसा आमदनी होयत आमदनी हेतै तऽ दिक्कत नहि हेतै ओहि ओहिके द्वारा सब आदमीके किछु ने किछु करना चाही एतना सुबिधा दैके बाद भी आदमी जे घरमे रहतै बैठके खयतै तब तऽ सरकार के बदनामीए नऽ हेतय

दू पैसा बचत भी हेतै दू पैसाके खाय पकायके उड़ाय भी देबै तऽ कमेबै तब ने उड़ेबै नहि कमेबै तऽ कतऽ सऽ उड़ेबै

इतना सुबिधा दैके लिए सरकार तऽ सब किछु देतै छै आ सबसे बड़ा सरकार जब पूँजी दै छै एतना व्यवस्था कयने छै तब आदमी घरमे बैठके किए रहतै

मुनाफा होइके बाद आदमी अपन आमदनी से सब किछु करि सकै छै सब किछु करयके बाद घर परिवार अपने खुशहाल रहतै घरमे पैसा आबैके बाद घरमे आदमी खुश भी रहय छै आनन्द भी आबै छै अच्छा भी लागै छै ओही घरमे कोइ भी काम नहि रहयके कारण आदमीके घरमे मन भी नहि लागै छै कहलक काम रहै छै तऽ अच्छा लागै छै नहि काम रहै छै तऽ अच्छा नहि लागै छै

सब तरहके सुबिधा दै छै सरकार तऽ सब तरहके आदमी होइ छै सब तरहके नफा भी होइ छै घरमे बैठके लोग किए अपन समयके बर्बाद करतै